भाउ जय झूलेलाल भाउ तव्हां सुमित था ॻाल्हायो न भाउ तव्हांजो मूंखे नंबर न मैनेजर वटां मिलियो मां परमानंद जी हुन भंडार में रहल आहियां मूंखे न मंदरु घुमिणो हुओ बॉम्बे जा जी जी

त इहो पंहिंजो हिन सभिनिनि मंदर में घुमण में असांजो टाइम घणो लॻी वेंदो त असां हिकु ॾींहं में घणा मंदर घुमी वेंदासीं

ॿियो पैसा घणा वठंदव जी अच्छा

जी जी तो खाइण पीअण त इंक्लूडेड हूंदो

ठीकु आहे ठीकु आहे त ॿुधो इहो पंहिंजो पेमेंट कीअं वठंदव कैश कि जीपे जी ठीकु आहे थैंक्यू जी अठे लॻे अची वञो ठीकु आहे जय झूलेलाल